हम जे पता पर ऑर्डर कैले रहलियन ओ पता चेंज कऽ के नया पता पर ऑर्डर भेज दैथ घर माँगत पुर पता छै